बेगूसराय क्षेत्रमे छै जायके कहै छै से डाग्डर उग्डर छै बहुत लोककेँ दिक्क्त होइ छै जायके छै बच्चा लिए लेल डाग्डर अबै छै नहि ओकरा डाग्डर साय समयपर बैठै छै आदमी गरीब आदमी छै केना कऽ जीतै केना कऽ रहतै ओ सभसँ बहुत मरि ओनामे आदमी नहि रहतै पैसा नहि होइ छै की होइ छै मरि जेतै ओनामे आदमी कोइ डाग्डर जल्दी बैठै नहि छै कोइ चीजोके व्यवस्था नहि छै बेगूसराय अथीमे आरो जेकि कहै छै एगो भी इसकुल बढ़िआँ नहि छै गरीब लोकके बच्चा छै केना पढ़तै केना लिखतै नहि लिखतै कभी मास्टर नहि कभी कोइ नहि कभी किछु नहि गरीब आदमीके बच्चा अइसे एकर मतलब नहिए ने पढ़ि सकै छै केना पढ़तै जाय करि कऽ कोइ नहि रहै छै जाइ छै तऽ पढ़य लेल अथी होइ छै नहि दै छै पढ़य उढ़य लेल रहै छै अथी करि कऽ आरो जेकि छै ओ सभसँ बहुत रहै छै परेशानी आरो जेकि छै गरीब कोन इन्द्रा आवास होलै भाय आर किछो होलै महिलाके लिए बेगूसराय क्षेत्रमे जएह किछु किछु भी नहि हइ जा पहुँचि सकै छै केना कऽ आदमी खयतै केना कऽ आदमी रहतै ओ सभसँ नहि घर नहि मकान रहै छै नहि ठीकसँ रहि सकै छै आर ओ सभसँ बहुत व्यवस्था ककरो जखना नौकरिए छै ककरो सर्विस छै तऽ ओसभ केकरो टाइमपर नहि समयसँ नीक नहि मिलै छै समयसँ वेतन ओहि सभसँ आदमी जाय करि कऽ ककरो बिमारे पड़ि गेलै बाल बच्चा भाय अपने तऽ ओ सभसँ आदमी नहि रख टाइमपर पइसा मिलतै तऽ ओनामे आदमी मरिए ने जाय सकै छै आ ओ सभसँ बहुत आदमी बुराइ बेगूसराय क्षेत्रमे से एना होइ रहलै हन गरीब आदमीके लिए जएह किछु कभी गैस छै सेलेण्डर छै ओ सभमे जे की कहै छै नहि किछो लाभ मिल सकै छै जे जे छै पहिले पैसे उसेवला छै ओसभ पहिले लए करि कऽ अथी हो जाइ छै लोकके जे गरीब आदमी छै ओकरा सभकेँ जानकारिए नहि होय पाबै छै नहि किछु आगे गरीब आदमीकेँ पहुँच सकै छै जानकारी होइ करि कऽ सभ बड़के बड़का आदमी छै उएहसभ चपा दै सभ बातके लए करि कऽ सभकिछु इन्द्रा आवास भाइ आर किछु होलै गैस होलै सेलेण्डर होलै आर किछु ओहिपर सभे लए करि कऽ आ गरीब आदमी सभ जा करि कऽ ओसहिए रहि जाइ छै ओकरा बोलाएल जेतै तऽ आर कहतै कि नहि अयलै किछो एना ओना ओ किछु भी बोलि सकै छै एना करि करि कऽ इएहसभ बात होलै आर सभ बात सएह बहुत बुरा लगै छै ई सभसँ बात से केना कऽ आदमी गरीब जीतै एहिजऽ क्षेत्रमे बच्चाके लिए पढ़यके लिए गाँव घरमे छै इसकुल नहि बढ़िआँ एको गो गरीब बच्चा जकरा पइसा कौड़ी छै ओसभ बच्चाके पीछे कहीँ कहीँ भेज सकै छै गाड़ीसँ घोड़ासँ गरीब आदमीके बच्चा कहाँमे पढ़ि सकै छै ओ सभसँ समस्या से बहुत ईसभ समस्या से लए करि कऽ आदमी परेशाने छै नहि पढ़ि सकै छै जतेक जेना पढ़ायल जाइ छै तऽ भूमिहारके जेना रहै छै बच्चा किछु भी बड़ा आदमीके बच्चा कोइ भी होलै मारि पीट कऽ रहै छै एना करि कऽ भगा दै छै कि करै छै नहि करै छै ओ सभसँ बहुत अथी रहै छै गरीब बच्चाकेँ पढ़ाय नहि सकि रहि रहै छै इएहसभ रहै छै ई सभसँ बहुत लोककेँ होइ छै परेशानी आरो ओसभ जाय करि कऽ रहै छै सभ ओ सभसँ अथी हो जाइ छै आर सभ जे की कहै छै खाना पीना होलै ई सभ जाय कऽ लिए आदमी बहुत बेगूसराय क्षेत्रमे आदमी अथी होय रहलै दुर्घटना आरो एहि सभसँ बहुत हमे अर सभ गरीब आदमी छियै बहुत अथी होल सभसँ बोलिते बोलिते रहै छियै सभ जाय करि कऽ होय जाइ छै सभसँ पैसा बोलिते छथिन